औ आं आंनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै बेखेवनानै खिन्थानो हागोन दा आङो सानसे समाव सेन्ट्रेल बि एस एफ आव खामानि मावदों आंनि भरथि जानाया नाइनथिन नाइनथि फर आव सिलंआव भरथि जादों सिगाङाव आं माबायाव जादोंमोन थि ए भेथेलेनयाव बाव बोसोरसे मावनायनि उनाव नाइनथिन ओइथिसिक्स आव आङो बि एस एफआव भरथि जाफिनदों आङो सिलंआवनो नय मास ट्रेनिं लादों ट्रेनिंनि उनाव नय मासनि उनाव जोङो आं माबा गार' हिल्स टुरायाव फस्थिं जादों गार' हिल्स टुरानिफ्राय आङो ओइथि सेभेनाव मणिपुर इमपलाव थांदों इमपलनिफ्राय आरो सानजाथिंजाय टावेल काक्सिं बेयावबो दिउथि खालामदों बेनिफ्राय बाव बारा गोबाव थानाय जायाखै गिदिंनानै फैफिननानै आङो टुरा बै गार' हिल्स टुरायाव फैफिनदों गार' हिल्सनिफ्राय उनाव जोंखौ नाइनथिन नाइनथि ओइथ सननि एप्रिल साद थारिखआव जोंखौ गुवाहाथिनिफ्राय फ्लाइतजों दिल्लिसिम लानानै थांदों जों थिनस' साइदजोन दंमोन ओइ गाव गावनि अस्थ्र हाथियार गुलि बारुद लानानै थिनस' साइदजोन मोनसे फ्लाइदजोंनो ज' जानानै थांदों बेनिफ्राय हरनि देरथायाव जोङो फ्लाइद गाखोदों जोङो साराय सारिथायाव दिल्लियाव सहैदों दिल्लिनिफ्राय जोंखौ अखानायै ट्रेनजों पानजाब अमबृतशराव जों सौहैयो पानजाब अमृतशराव सौहैनानै बे समाव फानजाब एरियाया बहुत देनजार एरियामोन एक्सट्रिमिस आरो बै स्माग्लारफोर ड्राग्स स्माग्लार सना स्माग्लार आरो बै एक्सट्रिमासफोर फाकिस्तानाव ट्रेनिं लानानै फैयो बेवहाय बरदाराव सिल्ड खालामनानै जोंनि बि एस एफआ दिउथियाव थायोमोन बेयाव सम सम बहुद दाङा बाजि गावलायनायबो जायोमोन बहुद माबा मा होनो एक्सट्रिमिसयाबो बिदियावबो फाकिस्ताननिफ्राय ट्रेनिं लाना फैनाया बहुत जिउ खहा जादों दा बेयाव बांलादेशनिबो माखासे बोरै बोरै सहैयो बुंसनोनो हाया बांलादेशनिबो बहुद पानजाब बरदारजों थांनानै बरदार एरियायाव सान हाबबानो कारफिउ जायो फासथानिफ्रायनो हरनि समाव गुलि अरदारखा बिदियावनो बहुद हिनजाव हौवाबो गावथार जानाय जादों माबाजों बि एस एफनि आखाइयाव बांसिनानो बिदि स्मग्लारनि बादै एक्सट्रिमिसनि बादै बांलादेशिफ्राबो बहुद गोमादों जिउ गोमादों कारन बिसोरो फाकिस्तानाव बारलांनो नागिरो आरो सान हाबनाय लोगो लोगो बावहाय जोंनाव बरदार एरियायाव कारफिउ बावहाय आङो फास बोसोर सय बोसोर थादों पानजाब एरियायाव अमबृतशर एरियायावनो बेनिफ्राय ओरैहाय आयया बददासपुर पानजाब बददासपुर फिरजपुर आरो फाथानकद बे एरियायाव आङो दिउथि खालामदों आरो नैबे माबायावबो आइया फाजिलखा बेवहायबो खालामदों बेनि उनाव जोङो माबायाव बेनिफ्राय पानजाबनिफ्राय जोङो दायरेक कासमिराव थांदों कासमिराव थांनानै बावहायबो एक्सट्रिमिसनि थाखाय बहुद जोंनि मानसियाबो गुलि जादों एक्सट्रिमिसफ्राबो जादों सबसे खस्थ'सिना कासमिराव मोनहैदों जोंनि सिथाबा हरै बरफ सा सा गुसुजों बाहाय बांसिन खस्थ' जादों बरफनि थाखाय ओंखामबो खहाबा दैबो गांगाया दै गांगाया मानि दैखौनो लोंनो हाया ओंखाम जानो खहाबा ओंखामखौनो गुसुनि थाखाय रसखौनो मोना टेष्टखौनो मोना बेनिफ्राय नाइनथि ट्रियाव आंहा खाफाला मोजांमोन अमरनाथ धाम अमरनाथ धामआव जोङो फयथ्रिसजन जोंनि इउनिथनिफ्राय फयथ्रिस जन अमरनाथ धाम दिउथियाव थांनो मोनदों जोंनि बि एस एफनि देरसिन अफिसार दि आइ जों थांदोंमोन आइ दि जि बेनि फ्रथेकसनाव जों थांदों अन' फनसास किल'मिटार थाबायै थाबायै हाजो सा सा बरफ सा सा बबावबा हाजो गाखोनांगौ बबावबा ओंखारख्लायनांगौ बबावबा बरफ सा सा थाबायनांगौ बेबायदि थाङै थाबायै थाबायै खष्ट खालामनानै जोंनो हरनै साननै थाबायनानै सौ ओइ अमरनाथ धामसिम सौहैनायाव साननै हरनै नांदों आरो सेस नाक महागनस्थक बे जायगायावनो दङ अमरनाथ धाम मोननायनि सिगां सेस नाग बै जिबौ खुगा मोनबानि मोनसे फख्रि दं हरनि समाव माणिकबो जोङो जोंबो नुदों आरो आं नुनाय जायाखिसै माणिकखौ आंनि लोगोफ्रा माखासे माणिक जोंनायखौ नुदों बेनिफ्राय महा गणेस थक महागणेस थकयाव बरफ गोजा थेर' हाजार फासस फुद गोजौ बेवहाय सबसे अक्सिजेनाबो खम हां मोना मोना जाहैयो बेनिफ्राय थाङै थाङै थाङै थांनानै अखानायै जोङो माबायाव अमरनाथ धामयाव सहैबाय सौहैनानै आं बहुद लोमजा हैदोंमोन बरफनि थाखाय गुसुजों खिन्थु अमरनाथ धामनि फ्रसाद जानाय लोगो लोगो आंनि लोमजानाया देहा दुरबल मोननाय लोमजानाय स्रां मोनो खिन्थु खर'खौ दैखांनो हायाखैमोन अखानायै फुङाव आइथिं आखाय सुनानै जेब्ला गोजौयाव आगर बाथि हैयो अमरनाथ धामयाव बिबार हैयो आगर बाथि सावो दै सान्थि लोङो खर' सानायाबो जोबनानै फैयो बहुथ निस्थार जायगा बेयो आं बहुत फोथायदों आं फ्रसादखौबो नयाव लाबोनानै जाहोफैदों

आंनि फौजियाव थानाय समाव जायगा गिदिंनाया ओइ राज'स्थान गिदिंदों मा बुंबावनो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों